हमर इलाका औद्योगिक आ शैक्षणिक रूप से पिछड़ल इलाका अछि एहि कारण अधिकांश लोक अपन आजीविकाके लेल कृषि पर निर्भर अछि किछु लोक मजदूरी करबाके लेल दिल्ली पञ्जाब आदि चलि जाइत छथि मुदा अधिकांश लोग एहिठाम रहै छथि पाय कमयबाके लेल किछु लोक दुकान खोलने छथि किछु लोक इसकुल खोलने छथि किछु लोक कोचिङ्ग खोलने छथि किछु लोक मुर्गी पालन करैत छथि किछु लोक भेड़ पालन करैत छथि किछु लोक सूअर पालन करैत छथि किछु लोक आमके बाग लगयने छथि किछु लोक गन्ना उपजबय छथि आओर गन्नाके ओ रीगा सूगर मिलमे बेचके कमाइत छथि तहिना लोकसब बहुत सारा काज करि करिके पाय कमाइत छथि आओर अपन काजके चलाबैत छथि